अ हेल आं माबा देरसोन ओइ माने माबा लेखायाव बे मोनसे खन्थाइ लिरदोंमोन आङो हरनो होननानै बिनि बागैसो मिथिनो होननानै ओइ खबर लानाय जादोंमोन आरो अ माबा दावहारुमोन

अ अ अ अ बेखौ माने जोंनि जाय बिर जोहोलाव बेखौ लानानै आं लिरनाय जादोंमोन आरो बे खन्थाइखो जायफोरा हारिनि थाखाय हारि दानायाव खामानि मावलांबाय दा बिसिनिखौ गोसोखांथि महरै लिरनाय जादोंमोन आरो अ अ हेल' अ बेखौनो नोजोर होनानै लिरनाय जादों आरो माने बोरै माने जाहाथे उननि जेनेरेसनफ्रा एसे मिथिलाङो जायफोरा जोंनि हारि दानाय आथिखालनि जेरै थासारिफोरखो माने बोरै जों बै थासारिसिम सफैनो हाखो सिगांआव गोदो मा बायदिमोन मा बायदि सिट्रागोल खालामनो गोनां जादोंमोन मादोमोन अ लेखायाव होनाय होयोब्लाथ' मोजां आरो आङो नोंथांमोना जुदि होगोन होन्दों गाहाम नांदों आंबो लिरनानै बिबादि आरो बेजों लोगोसेनो बिबादि जोंनि गेजेराव थुनलाय फेहेरनायाव खामानि मावलाङोब्ला जोंनिनो माने थुनलाय बिहोमायाव गोबां माने हेल्प जागोन होनना आं सानो आरो

औ अ अ औ औ औ

औ औ जागोन जागोन साबायखर थाबाय जागोन जागोन साबायखर थाबाय अ अ अ अ जागोन दे खोनानानै मोजां नांबाय दे साबायखर

जागोन दे जागोन दे जायखिजाया खबर होब्लानो जाबाय समजों लोगोसे लिरनानै हरगोन दे दे बिदिब्ला लाखिनसै होमब्ला ने दे औ औ दे दे हामबाय